ہیلو آپ ایجنسی سے بول رہے ہیں سر دیکھیے میں نے آپ کے یہاں سے ایک کار بک کی تھی ڈرائیونگ ڈرائیور کے لیے بات ہوئی ہوئی تھی ہماری اور ہمارے پیسے وغیرہ کی سب چیزوں کی بات ہوئی تھی ایکچولی مجھے یہیں آس پاس ہی جانا تھا آس پاس کے سواری تو اس کے لیے ہم نے کرائے کی بات کر رکھی تھی لیکن سر آپ کا جو ڈرائیور ہے وہ مجھ سے کافی زیادہ مزید پیسے مانگ رہا ہے یہ تو بہت ہی ناانصافی والی بات ہے آپ ایجنسی سے بات کر رہے ہیں آپ تو یہی اس سے میری بات ہوئی ہوئی تھی آپ کا ڈرائیور او او منع کر رہا ہے کہ نہیں میرے سے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہوئی تھی اور وہ مجھ سے زیادہ ہی بڑھ کے پیسے مانگ رہا ہے مجھے تو یہی آس پاس کے سہر ہی جانا تھا اس کے لیے اتنے زیادہ پیسے کیسے مانگ سکتے ہیں میں یہاں سے جاتی رہتی ہوں مجھے بہت ہی زیادہ کام پڑتا ہے میرا اور میں کرائے سے بھی جاتی ہوں اتنا پیسے تو کوئی نہیں لیتا ہے جتنے آپ کا ڈرائیبر مانگ رہا ہے